असांखे पाणी ॾाढो कमु ईंदो आहे पाणी ॾाढो ई महत्वपूर्ण आहे पाणीअ सां असां सनानु कंदा आहियूं पाणीअ सां असां ब्रश कंदा आहियूं पाणी रोटियुनि में कमु ईंदो आहे पाणी पीअण जे लाइ कमु ईंदो आहे कपिड़ा धोइण जे लाइ पाणी कमु ईंदो आहे ऐं साफ़ु सफ़ाई करण जे लाइ पाणी घर में कमु ईंदो आहे त पाणी जेको आहे हू ॾाढो ई महत्वपूर्ण आहे पाणीअ जे बिना जीवन अधूरो आहे पाणीअ जे बिना जीवन कुझु बि कान्हे त पाणी जेको आहे ही ॾाढो ई महत्वपूर्ण आहे पाणीअ खे बचाइण जी कोशिशि करणु घुरिजे अॼुकल्ह ॾाढो पाणी जेको आहे उनखे माण्हू ख़तमु था करनि पिया ऐं उन जो नाजाइज़ तरीके सां उनखे इस्तेमाल था करनि पिया पर इहो ॾाढो ई ग़लति आहे पाणीअ खे सम्भाले करे उन जो इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं उनखे न उनजो जेको आहे कहिड़ो बि ग़लति इस्तेमालु न करणु घुरिजे